ہاں ہیلو سر جی سر مجھے ایک ہیلتھ ہیلتھ انشورنس کروانا تھا آپ کے پاس کوئی اَچّھی اسکیم ہو تو ایک ہیلتھ انشورنس مجھے بتا دیجیے کروا لوں میں وہ جی سر بتا دیجیے جی کیا کیا ہے سر اس میں

جی سر جی سر

سر یہ انشورنس کروانے میں کتنا پیسہ لگے گا ہوں سر منتھلی کیا چارج ہے

وہ سرکاری والی میں سر کیا کیا بینیفٹ ہیں

سر کوئی اچھی اسکیم ہے بھارت سرکار دوارا یہی کر دیجیے میرے لیے میں آپ کو اپنا سارا ڈاکیومنٹ آپ کو میل کر دے رہا ہوں سر یہی سرکاری والا سرکاری گورنمنٹ والا آپ میرا ہیلتھ انشورنس کر دیجیے جی ٹھیک ہے سر او کے بائے تھینک یو